लोग शादी में दुल्हन को कई तरह के तौफे देते हैं जिसमे सोने चाँदी की चीज़ों से ले कर घर का सामान भी शामिल है घर के समान में लोग दुल्हन को टी वी पलंग सोफा सेट अलमारी फ्रीज इत्यादि देते हैं इसके साथ साथ कुछ लोग दुल्हन को कार भी गिफ्ट करते हैं और सोने जेवरात के आभूषणों में दुल्हन को चुड़ियाँ गले का हार मंगलसूत्र देते हैं कई जगह दहेज नहीं दिया जाता और कई जगह दहेज दिया भी जाता है इस दहेज के भी कई रुप हैं जैसे कहीं पर लड़की को दहेज के रुप में जमीन दी जाती है तो कहीं कुछ कैश पैसा दिया जाता है कहीं पे घर दिया जाता तो कहीं पे बहुत बड़ी गाड़ी सी दी जाती है इस दहेज का परिवार पे बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है लड़की के माता पिता के लिए इस दहेज की जुगाड़ कर पाना बहुत मुश्किल होता है और जिस परिवार में एक से ज़्यादा लड़कियाँ हैं वहाँ तो यह समस्या का रुप ले लेता है की हर बेटी के लिए इतना खर्चा कैसे करें और साथ ही यह एक समाजिक दबाव भी पैदा करता है जिससे ना केवल लड़की के परिवार वाले परेशान होते हैं बल्कि उसके रिश्तेदारों पर भी दहेज देने का दबाव होता है क्योंकि दहेज ना देने की स्थिति में कल उनकी बेटी को भी कोई कुछ नहीं देगा और कल उसे अपने समाज में या अपने ससुराल जाने के बाद कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है